नाइनथ क्लासके हम सिविक्स पढ़बैत रही तऽ चुनावी राजनीतिके बारेमे चैप्टरमे बताबैके रहै कि चुनावमे कोन कोन पार्टी भाग लैया चुनाव कैसे होयत छै ओहिमे चुनाव आयुक्त जे होइत छथिन मुख्य चुनाव आयुक्त चाहे चुनाव आयुक्त होइत छथिन हुनकर की भूमिका है राजनीतिक पार्टी केना बनैत छै राजनीतिक पार्टी कए तरहके होइए राजनीतिक पार्टीके जे मेनिफेस्टो होइत छै ओहिमे की बात सभके लिखएके पड़ैत छै ओकरा केना लागू करैके पड़ैत छै ओहिके बाद चुनाव कोन लड़ि सकैत है चुनाव लड़ैके जे पात्रता हइ शर्त हइ की की होएके चाही केहन व्यक्ति चुनाव लड़ सकैत है भारतके अन भारतके लोकतन्त्रमे कोन आदमी चुनाव नहि लड़ सकैत है केना प्रधानमन्त्रीके चुनाव होइत छै राष्ट्रपतिके चुनाव बहुत सारा बात एहिके अन्दर अन्तर्गत अबैत छै तऽ हम बतैली छात्र सभकेँ एकरा छात्रा सभकेँ कि भारतके जे हइ प्रथम चुनाव आयुक्त कोन हइ तऽ केओ नहि बतेलनि हमरा केओ छात्र नहि बता पाओल तऽ हम बतेली कि सुकुमार सेन नाम हइ बङ्गालमे हुनकर जन्म भेल रहनि तऽ ओहिमेसँ एकगो लइका पूछि देलकै कि अभी वर्तमानके चुनाव आयुक्त कोन है ये तो हुआ कि प्रथम चुनाव आयुक्त ई तऽ भेल हिन्दीमे ओ बोललक हमरा चूँकि हम सभ क्लास हिन्दिए भाषामे करैत छिऐ वहाँ हम हमरा यादे नहि रहै कि अभी वर्तमानमे भारतके मुख्य चुनाव आयुक्त केँ हइ तऽ हम कहलिऐ कि हम कहलिऐ कि हमरा दिमागमे एगो आइडिया आएल कि एहिमेसँ केओ ने केओ जरुर जनैत होएत पचास साठि गो लइका पचास गो लइका क्लासमे करीब करीब रहैत छै तऽ हम कहलिऐ कि केओ आदमी बता सकते हैं कि कोन है भारतके मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमानमे हमरा तऽ अपने नहि याद रहै तऽ ओहिमेसँ एगो बहन अथि छात्रा जे हइ खड़ा भेलनि भेलथिन आ बतेलथिन कि अभीके जे मुख्य चुनाव आयुक्त छथि ओ राजीव कुमार श्री राजीव कुमार नाम है तऽ हमरा अपना अबैत नहि रहै लेकिन हम छात्रे सभसँ प्रश्नके उत्तर देबाए देली आओर एहि स्थितिके हम सम्भाल लेली तऽ हमरा थोड़ासँ अच्छा लागल कि हम स्थितिके बिगड़ै नहि देली नहि तऽ अभी हमरा कहैत स्टुडेन्ट सभ कि अथि पहिलका मुख्य प्रथम चुनाव आयुक्त कोन थे भारतके बता देलनि आ ई अभी वर्तमानमे कोन चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त छथिन हुनकर नाम हिनका ऐबे नहि करैत छै आ एक बेर अहाँकेँ स्टुडेन्ट शिकायत कए देलक समझु कि अहाँ हमेशा शिकायतेमे रहब ई जे टीचिङ्ग जे जॉब छै बहुत दिन पर दिन डिफिकल्ट होइत जा रहल हइ चूँकि यूट्यूब गूगल विकिपिडिया ई सभ बच्चा सभ जे हइ पढ़के अबैत छै क्लासमे तऽ वहाँ पर टीचिङ्ग करना साधारण बात नहि रहि गेलै पहिले जइसे आ चलु ई अच्छा बात भी हइ कि टीचिङ्गमे क्वालिटी सुधार करैके मौका मिल रहल है आओर अच्छा अच्छा लोक जा रहल छथिन टीचिङ्गमे आ क्वालिटी वाला आदमी भी चाही टीचिङ्गके लेल ई अच्छा बात छी हम एकरा खराब नहि मानैत छिऐ तऽ हम इस तरह से एहि तरहसँ जे हइ हम स्थितिके सम्हार लेलहूँ सम्हार लेली ठीक